बर' रावआ भारतनि मावख'आरो राव हिन्दीजों गोरोबलायब्लाबो लिर हांखोआ गोरोबलायब्लाबो जोंनि रायलायनाय फ्रा गुबुन जायो बेनि थाखायनो जोंनि हिन्दी हांखोआ एखेयैबाबो जोंनि रायलायनाया आलदा महरै जायो